हम पानिपर बजै छी पानि घैलामे भराइ छै घैला मे पानि अऽ चापा कलसँ भराइ छै तऽ ओकरा भरलाके बाद छोड़ि दिअल जाइ छै कि पानि बैठ अऽ गन्दगी बैठ जाइ आओर तब आदमी पियो आओर नहि तऽ कपड़ा बान्हि देलक चापा कलमे मुँहमे आब पानि छना गेल तब पानि भरायल आओर भरलाके बाद घरमे ले आके अपन आदमी पियल आब रहि गेलै कि अऽ आब आज काल्हि बहुत भऽ गेलैए कि मशीन बैठा लै छै लोक ओ मशीनके द्वारा रिफाइन हो जेतऽ पानि ओइके बाद पानि लोक पियै यऽ आब रहि गेलै कि हँ ओइ पानिसँ स्वाद नहि बढ़िआँ रहै छै मगर चापा कलके जोन बान्हिके चापा कलसँ इकालल जाइ छै आओर ओकरा कपड़ामे बान्हि दै छै मुँहमे उ छानल पानि उ बढ़िआँ पानि शुद्ध भेलै आओर ओकर स्वाद एक आओर अच्छा छै इएह बात छै आओर लोग मशीनके पानि बढ़िआँसँ बऽ केतनो लोक बढ़िआँ लोक कहै छै लेकिन मशीनके पानि छै ई बढ़िआँ पानि छै मगर ओकर स्वाद नहि रहै छै बोतलमे पानि भरिके लोक बेचै छै ओकर पानि स्वाद कहाँ रहै छै ओतना बढ़िआँ नहि रहै छै तो इएह सभ बात छै आरो कथी कहल जेतै तो ब बीमारीके घर तो कुछ नहि कुछ पानियो सँ होइ छै नहि होइ छै से बात नहि होइ छै छै कि पानि बढ़िआँ नहि मिलै छै तऽ पानि नहि मिललाके कारण ओकरा खराप मिलै छै पानि आओर प्यास लागल रहै छै आओर आदमी पी लै छै पी लेलाके बाद तबियत गड़बड़ भऽ जाइ छै तब डॉक्टर इहाँ जाइ लगै छै आदमी इएह सब बात छै आरो कथी कहल जाउ आओर तऽ समझमे हमरा एतने अबैय एसे